ہیلو

آپ گیس ایجنسی سے بول رہے ہیں جی ایسا ہے کہ میرے گاؤں میں جو برسات ارسات ہو گئی ہے نا تو بہت دقت ہو رہا ہے جی نہیں دو تین دن سے ہو گیا ہے گیس گیس والے بھی بھائی نہیں آ رہے ہیں اس سے بہت ہم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اگر آپ کو کوئی اور بھی ہو تو اس سے نمبر آپ دے سکتے ہیں نہ ہاں نہ ہم نہیں کیے ہیں اسی لیے میں آپ آپ کا نمبر تھا گیس ایجنسی کا اسی لیے میں آپ کال کیا دیکھیں کیا بات ہے نے

جی جی جی جی تو وہ نمبر ہے تو دیجیے میں لکھ نوٹ کر لیتا ہوں جی جی جی چوہتر اٹھاسی چوہتر اٹھاسی اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ نمبر میں لکھ لیا ہوں اور یہ پورا حل کر دے گا مسئلہ گیس کا جی جی تو ٹھیک ہے اگر ویسا نہ ہوگا پھر آپ کو کانٹینک کرتے ہیں کیا سیٹ جی پہلے میں کسٹمر کیئر سے بات کر لیتا ہوں اس کا کیا رسپونس آتا ہے اس کے بعد پھر میں آپ سے اگر وہ کچھ نہیں کہتا ہے تو آپ سے رسپانس کرتا ہوں ٹھیک ہے نا سیٹ جی ٹھیک ہے ٹھیک اوکے